जी हाँ जोधपुर जिले में मुख्य मनोरंजक गतिविधियाँ और मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें मुख्यतः हैं पार्क पार्क में विभिन्न लोग विभिन्न मनोरंजक गतिविधियाँ और मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते है दूसरे आते है खेल सुवधाएँ खेल सुवधाओं में भी लोग एक दूसरे के साथ विभिन्न तरीके के खेल खेल कर के विभिन्न गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं एक है थिएटर में लोग विभिन्न तरीके की मूवी और कार्यक्रमों को देखते हैं जिनसे कि वो मनोरंजन की गतिविधियों का आनंद लेते हैं और एक अन्य रूप में आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी मुख्य मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है हमारे आसपास ऐसे कई मूवी थिएटर और खेल के मैदान पार्क के बगीचे बहुत सारे उपलब्ध हैं जहाँ लोग जाते हैं हमारे आसपास विभिन्न तरीके के लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं वहाँ कई स्थानों पर तो प्रवेश द्वारा वहाँ पे भुगतान किया जा सकता है कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमें भुगतान करना पड़ता है और कहीं कहीं पर हमें निःशुल्क भी देखने को मनोरंजन कार्यक्रम मिलते हैं जहाँ पर हमें भुगतान करना पड़ता है वो है सत्यनारायण पार्क विवेकानंद पार्क रिपब्लिक स्पोर्ट अकैडमी इनमें मनोरंजन के बहुत ज़्यादा कार्यक्रम और साधन देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ता है जब कि हमें विवेकानंद पार्क में ऐसा कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता और वहाँ पर हमें मनोरंजन के विकल्प और साधन भी बहुत अच्छे मिलते हैं